हैलो

हा जय माता दी जय झूलेलाल जय झूलेलाल बुधायो बुधायो अच्छा दादी अच्छा कहिड़े हंधु खपेव फ्लैट अच्छा रामनगर में माना कहिड़े कहिड़े टुकर में खपेव केड़े हंधु खपेव तव्हांखे फ्लैट हा हा हा अच्छा हा माना माना ॿिनि रूमनि वारो खपेव की टे रुमनि वारो कहिड़े नमूने कीअं खपेव मनां त हुनजे हिसाब सां तव्हां अच्छा त हीअं अच्छा अच्छा हा हा त दादी हीअं माना सम्झो किरायो हले न हीअं सुठो किरायो घणे ताईं हुजेव भाड़ो तव्हांजो जेको भाड़ो जेको लगंदव नयो रेन्ट ते हा हा दादी दलाली आहे त ठीक आहे समझंदासीं उहा ॻाल्हि हुनयो कोई हुवो न आहे पर तां किरायो भई घणे ताईं हलंदव तव्हांखे हुनये हिसाब सां पो तव्हांखे ॾेखारींदुमि न हा हा न ईअं ॾह हज़ार ॿारहं हज़ार या अठ त उहा बुधाए जी जी जी उहो त ठीकु आहे जे तव्हां चवदंव तव्हांखे ॾेखारींदासीं फ्लैट आया आहिनि मूं वटि जॻायूं आहिनि अहिड़ियूं सुठियूं त हुनजे हिसाब सां तव्हांखे मेनेज थी वेंदव अहिड़ी ॻाल्हि न आहे जी जी दादी रामनगर में ही खपेव रामनगर खां अलावा न हलेव हीअं

हा भाड़े ते खपेव पर भाड़े ते माना रामनगर खां अलावा ॿिए किते बि न खाली रामनगर में ई खपेव हा हा हा रामनगर में ई खपे न मतिलबु हीअं थो पुछांव तव्हांखां

पंहिंजो मना घणो थ्री टिनि रूमनि वारो खपेव की ॿिनि रूमनि वारो खपेव उहा

अच्छा ॿ रूम हॉल खपेव हीअं वीह पंजुवीह ताईं हले पंजुवीह टीह ताईं हलेव हा पंजुवीह खां टीह लख ताईं हलेव हा ॿ रूम हॉल खपेव की ॿ रूम खाली खपनव हिकु हॉल हिकु रूम उहा खपेव की ॿ रूम हॉल खपेव उहा उहा थो पुछांव न न मतिलबु ॿिनि रूमनि वारो ॿ रूम हॉल खपेव के हिक हॉल हिक रूम खपेव फ्लैट में हॉल रूम किचन खपेव न हा त पोइ पंजुवीह खां टीह लख आसपास मिली वेंदव तव्हांखे हा एतिरो छा आहे हुन हींअर अघु लॻा पिया आहिनि हुन हिसाब सां तव्हांखे हुन हिसाब सां तव्हांखे पवंदो एंड में वञी पंजुवीह लख मिनीमम सम्झी हलजो पोइ जे घटि ते हूंदो जे घटि जे हिसाब सां पोइ जेको भीअंदव परे वञो त पोइ लेक लोकेशन जे हिसाब सां जीअं हूंदव पो जीअं लोकेलीटी जीअं स्क्वेअर फूट जो अधु हूंदो आहे हीअं पोइ हुन हिसाब सां तव्हांखे वरी थोरो घणो मेनेज करणो पवंदव भई जीअं हियर मां हिते पंजीह बुधायमांव तो हुते टीह बटीह पंटीह हिय लगंदव पो वरी हुते हिय अहेड़े नमूने न ॾह लख ताईं त दादी न मिली पाईंदव ॿ रूम हीअं छाकाणि त हींअर ॾहे लख ताईं मिलणु डुख्यो आहे ॾाढो ॾह लख ताईं त पोइ वरी जेको झूनो बांधकाम हूंदो आहे जीअं झूनी बिल्डिंग हूंदव त पोइ वरी हुनमें ॾिसणो पवंदो पोइ हुनमें रूम बि नढिड़ा हूंदव ॾाढा हा त छा आहे हुनमें पोइ रूम बूम तव्हांखे एडजस्ट करणो पवंदव वरी पोइ उहो झूनी बिल्डिंग में तव्हांखे करणु पवंदव सॼो छाकाणि त नए नए बांधकाम में हुनमें त पोइ पॉसिबल न अथव हीअं छाकाणि त हींअर स्क्वेअर फूटनि जा अघु बि लॻा पिया आहिनि टाईट हीअं जी जी दादी जी बिल्कुलु बाक़ी तव्हां चवंदव त तव्हांखे आहे न हुन हिसाब सां मूं वटि फ्लैट ॿिया बि अथव तव्हां ॿिए एरिआ जे हिसाब सां चवंदव तव्हांखे हुन हिसाब सां मेनेज करे बुधाईंदासीं तव्हांखे मूं वटि अथव सुठियूं सुठियूं जॻहियूं तव्हां चवंदा त पोइ हुन हिसाब सां तव्हांखे ॾेखारे सघंदा आहियूं असां शयूं मूं वटि अवेलेबल अथव शयूं हीअं जी जी जे रामनगर में बि जीअं तव्हां चओ था ॾह लखे में पॉसिबल शायदि ॾुखियो थींदव पर जीअं हाणे वीह पंजुवीह पंजुवीह लख टीह लख या बावीह लख आसिपासि जे तव्हांजे आसिपासि हीअं थोरो बिह सघंदव हीअं हैलो हाण जी जी त छा आहे तव्हां पोइ वरी वीचार करे मूंखे बुधायो त पोइ छा आहे वरी पोइ अॻिते कहिड़ी एरिआ में खपेव तव्हां चयो था न रामनगर में ई खपे जी जी हा हा हा अच्छा अच्छा जी जी त छा आहे वरी पोइ तव्हां बुधा